हँ की की बात छै कहू

आमके जे छै गाछी छै दू सए मे लीची गाछी छै अढ़ाइ सए मे फूलके गाछी सब छै पचास टका सए टका अहिना कऽ के छै अहाँ कोन लेबए कहू अच्छा कि करिऐ एते महङ्गा छै तऽ हमरा तऽ एहिमे बड्ड मेहनत होइए लगाबयमे अथि करएमे तऽ महग तऽ देबए नहि करब महग देबए नहि करब अढ़ाइ सए कहलहुँ कि अढ़ाइ सए

हँ अब हँ देखिऔ नहि तऽ नरसरिए छै तऽ नर्सरी कते रङ्गके गाछ होइत छै देखिऔ जे पसन्द यऽ फूल सबकेँ गाछ छै कोन लेबए गेन्दा गुलाब राजरानी ओथि चम्पा चमेली अड़हुल कते रङ्गके नहि नहि हमही खोलने छिऐ नर्सरी हमरे छी

कोन गाछ अहाँकेँ लेबएके छै अहाँ कहू तऽ कोन गाछ लेबए अहाँ आउ आमके तऽ कहबे केलहुँ तीन सए रुपिआ अढ़ाइ सए रुपिआ लीचीके फूलके आ गुलाबके सए रुपिआ कोन अहाँकेँ लएके छै कोन गाछ लेबए कोन नस्ल लएके छै अहँकिँ बाजू

हँ फूल गाछी सए रुपिआ करिके छै जे अहाँ लेबए कहू ओ कोन गाछ लेना छै अहाँकेँ बाजू कोन गाछ लेबए कहू कहू आँ कहू कोन गाछ लेबए हँ हऽ सब छै कोन लेना अछि अहाँकेँ हँ कोन फूल लैबे कोन पसन्द यऽ कोन करु देखियौ देखियौ सब अहाँके सामने छै पसन्द करु कोन पसन्द होइए लिअऽ देखियौ

देखियौ कोन सब पसन्द यऽ कतेक अहूँ अपन कहियौ